सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू पंहिंजी भाषा सां ऐं पंहिंजी ॿोली सां ऐं पंहिंजे पंहिंजेपन सां सिक प्रेम सां माण्हुनि खां पंहिंजी जान पहचान वधाईंदा आहियूं पंहिंजी भाषा जो मतिलबु उपयोग करे पंहिंजी भाषा जो इस्तेमालु करे ॿियनि खे ॿियनि ज़ातियुनि खे बि पंहिंजो ठाहे छॾंदा आहिनि चवंदा आहिनि न की सिंधी सौवनि में पदिरा सिंधी सौवनि में बि पदिरा हूंदा आहिनि हुननि जी ॿोली ई मिठिड़ी आहे हुननि जी भाषा ई मिठिड़ी आहे चवंदा आहिनि न सिंधी अबाणी ॿोली सिंधी ॿोली आहे जो असांजी पूर्वजनि जी ॿोली आहे ऐं मिठिड़ी अबाणी ॿोली मतिलबु मिठिड़ी आहे ॾाढी मिठी ॿोली आहे उन में उन ॿोली में ई सिक प्रेम पई फाटे पाण किथे बि असां वेंदा आहियूं त किथे न किथे पिण असां पंहिंजे ॿोली जा माण्हू ॻोल्हे ई छॾींदा आहियूं ऐं सौवनि में बि पिण पदिरा ॾिसणु ईंदा आहियूं पंहिंजी पंहिंजी पहनावो ऐं पंहिंजो तीज त्योहार जो हूंदा आहिनि हुननि जे हिसाब सां ई पिण पंहिंजी अपनेपन जी भावना ॾिखारींदा आहियूं ऐं सिंधी अॻियां वधींदा आहियूं ऐं हर हंधि हर हंधि पंहिंजी नाले मतिलबु हर हंधि सिंधी धर्मशालाऊं सिंधी होटल सिंधियुनि ॾाढी तरक़ी कई आहे आहियां त सिंधी ख़ाली हथ ई हुआ पर हुननि पंहिंजे अपने भावना सां मतिलबु पंहिंजे पंहिंजे पाण सां ऐं सिक सां प्रेम सां हासिलु कयो आहे सभु कुझु अॼु बि ॿारनि खां घर में सिंधी ॿोली ॻाल्हाइजे ऐं सिंधी हुननि खे सेखारिजे छोकी हीअ भाषा धीरे धीरे लुप्त न थी वञे हीअ भाषा में ई प्यार आहे हीअ भाषा में ॾाढी सिक प्रेम आहे हीअं सभु सिक प्रेम सां अॻियां थी करे ॿियों माण्हू पाण खे ॾाढो इंपोर्टेंस ॾींदो आहे पिण ॾाढो महत्व ॾींदो आहे हीअ सिंधी आहिनि ही त रहीस पिया लॻनि हीउ त सुठा पिया लॻनि छोकी पंहिंजी ॿोली अबाणी ॿोली आहे पंहिंजी ॿोली रहीसनि जी ॿोली आहे हमेशा सिंधी में ई ॻाल्हाइजे कॾहिं बि सिंधी ॻाल्हाइण में शर्म न कजे हमेशा सिंधी में ई ॻाल्हाईंदासीं त सही रहींदो ऐं अॻियां बि पंहिंजी ॿोली इहा लुप्त न थींदी